ऐसे कहा जाए तो हमारे गाँव में बहुत सारी चीज़ों का बिजनेस किया जाता है जिसमें हम कह सकते हैं कृषि कृषि भी एक तरह का बिजनेस ही होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो अन्न अन्न की खेती करते हैं उन्हें बेचते हैं और कुछ भी बेचना और खरीदना ये बिजनेस के अन्दर ही कहा जाता है इसे देखा जाता है बिजनेस के रूप में ही इसके बाद अगर कपड़े की दुकान माना जाए तो कपड़े की दुकान भी कुछ भी ख़रीदना और बेचना मुख्य रूप से बिजनेस के अन्दर ही आता है कपड़ों को भी हम कहीं से खरीदते हैं और फिर कहीं पे बेचते हैं राशन को देख लीजिए वो भी खाने पीने की सामान होता है इसका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं और इसे भी ख़रीदा और बेचा जाता है हम कहीं से खरीद के लाते हैं फिर हम उसे पकाते हैं फिर खाते हैं यह भी एक बिजनेस ही हुआ हमारे पापा जो कि सोना चाँदी का कार्य करते हैं वो एक मजदूरी करते हैं और वह भी एक प्रकार का बिजनेस ही हुआ आज कल पढ़ाई सिस्टम में भी सब बिजनेस ही करते हैं अगर कोई प्राइवेट ईस्कूल खोल के बैठा है तो वो भी कुछ कमाने के लिए ही बैठा है और इस तरह से वो अपने शिक्षा को बच्चों के बीच में वितरित करते हैं तो यह भी बिजनेस ही हुआ क्योंकि वो इसके बदले भी कुछ न कुछ उनसे पैसा लेते हैं हाँ ये बात सही है कि वो उसके बदले में ज्ञान देते हैं तो बस यही हुआ की अगर हम उनसे ज्ञान लेते हैं इस बदले में हम उनको पैसा भी देते हैं कंप्यूटर की सुविधा हमारे यहाँ बहुत मतलब कई सारे कंप्यूटर क्लासेस भी खुले हैं जिसमें अभी बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती है पहले बच्चों बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता था लेकिन अभी जब से हमारे गाँव में कंप्यूटर की सुविधा हुई है तब से हम कंप्यूटर अपने गाँव में ही सीख लेते हैं